हम अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए एक अच्छी योजना बनाते हैं जिसमें एक अच्छा रोम अच्छी जगह पर से मार्केट में हो अच्छी जगह पर रूम लेकर उसमें अपना ब्यूटिसियम खोलते हैं जिसमें की ब्यूटिसियम बहुत ही अच्छी इनकम है बहुत ही अच्छी कमाई होती है जो बहुत ही अच्छे तरह से काम करता है जितना यूनिक काम रहता है उतने अच्छे पैसे होते हैं और यह बहुत ही अच्छे कॉलेज या मार्केट में अच्छी जगह पर खोलो तो बहुत ही अच्छा होता है बहुत अच्छा चलता है और हमें बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए कि बहुत ही सटीक काम होना चाहिए